गुजरात में सभु धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि धर्म जीअं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी सभु ॼणे जा धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि